हम बेगूसराय के हैं मेरा नाम अनीता कुमारी है बेगूसराय में सुविधा बहुत कम है नल के भी सिकाइत रहेता है पानी के पीने का भी बहुत कम कम मिलता है इस्कूलों का सिक्छित जब विद्यार्थी सिक्छित नइ रहेता है इस्कूल के कारन घर दुआर भी गरीब आदमी का न कहुँ किराया पर रहते हैं केराया यहाँ दो हजार से पन्द्रे हजार दो दो हजार से पन्द्रह सौ तक का मिलता है गरीब आदमी बच्चन का किराया कहाँ से देंगे बच्चा को भी कहाँ से पढ़ाएँगे सो यहाँ पर बहुत अथि है अथि है तकलीफ है गरीब आदमी बहुत कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हैं सो इस पर आप लोग सब पर अथि कीजिए नल का भी बहुत रहेता है सरक भी ठीक से नहीं होता है खेती पथारी मने मजदूरी करके आदमी खाते पीते हैं उसका कठिनाई बहुत होता है हम सब समाज में मिलकर सबको देखभाल करते हैं अस अथि समाजिक काम करते हैं घर दुआर भी बनाने में दो लाख अढ़ाई लाख से ऊपर लग जाता है एक रूम बनाने में तो गरीब आदमी कहाँ से बिकास करेगा सो अपना गाय माल पोसकर बकरी मेमना पोसकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं सब सभी कौन अपना कठिनाई से जीवन व्यतीत करते हैं बच्चा को भी उतना पढ़ाई भी नइ पढ़ा भी नइ सकते हैं अपना अथि करते हैं कोसिस कोन माँ बाप कहलाते हैं कि मेरे बच्चा आगे नहीं बढ़ सके गरीब से गरीब ऊ कह सोचते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े आगे सिक्छित रहे अपना अथि करे लेकिन उतना हो नहीं पाता है हम लोग बहुत महसूस में रहेते हैं यहाँ पर बहुत कठिनाई होता है माल जान को भी बहुत कठिन से घास घर के लाते हैं अपना अथि करके किसी तरह उसको जीवन व्यतीत करते हैं उसी से जो दूध होता है अपना बाल बच्चा को पालन पोसन करते हैं अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ओ सिच्छा में इस्कूल के भी बहुत कठिनाई होता है बहुत अच्छी इस्कूल में भी से मास्टर उतना ध्यान नहीं देता है सरकारी इस्कूल में अब इतना प्राइवेट हो गया है तो प्राइवेट में हमको हम लोग को सक्छम नइ होता है बच्चा को परोने के लिए तो सरकारी में जाते हैं तो सरकारी में उतना ध्यान नइ देते हैं विद्यार्थी मास्टर लोग तब हम उतना सिक्छित नइ बना सकते हैं अपना बच्चा को इस पर आप लोग सब ध्यान दीजिए विकास के अथि कीजिएगा न स्वस्थ सरकारी सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ से दूर है नज़दीक नइ है ऐसे पैदल जाना पड़ता है और पइसा का अभाव पर तब जो मन बच्चा उसमें दु मिनट में ठीक होगा उसको में जाने में दस मिनट लग जाता है इसी कारन बच्चा के भी तकलीफ रहते हैं और स्वास्थ व्यवहा स्वास्थ बिकास वी यहाँ पर नइ होता है नइ रह है अगर पढ़ाने लिखाने में यही बच्चा को अथि खेलने जुतने का भी पुस्तकालय रहेता है ऊ भी नय है यहाँ पर सुविधा नहीं है तब बच्चे के लिए बहुत हम सब सोचते रहते हैं क्या कइसे हमारे बच्चा